नमस्ते मैडम मैं फूलन बात कर रही थी मैडम हम को ड्राइविंग सीखना है तो आप के यहाँ पर ड्राइविंग सिखाते हैं मैडम मैडम मैं मुझे ही सीखना है तो आप बता पाएंगे आप के पास सिखाने की अभी उपलब्ध है गाड़ी या फिर हमारे पास गाड़ी हमारी गाड़ी देना पड़ेगा हाँ हाँ हाँ मुझे मैडम कल से ही सीखना चालू करना है लेकिन मुझे महिला ही ड्राइवर चाहिए मैडम अच्छा तो आप इसमें पर डे चार्ज लेंगे मैडम या प्रति घंटा चार्ज लेंगे ऐसा बता दीजिए

अच्छा मैडम हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस वग़ैरह है दिक्कत नहीं है

जी और अभी मैम थोड़ा ख़ाली वाली जो रोड है जिस एरिया में ज़्यादा ट्रैफिक में ना हो उसे वाले एरिया में सीखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैडम जी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है मैडम कि किस वाले क्षेत्र पर सीखना चाहिए तो आप प्लीज़ अपने ड्राइवर को बता दीजिए कि किस वाले एरिया में गाड़ी ले कर जाएँ और हम को सिखाएँ जी मैं ठीक है मैं तो आप कल सुबह भिजवा दीजिएगा मैं आपको एड्रेस बता व्हाट्सएप कर दूँगी मैडम आप इस एड्रेस पे गाड़ी भिजवा दीजिएगा जी जी ठीक है मैम धन्यवाद मैडम